वेल्डिंग मसीन जी उपलब्ध है ना कहाँ से बात कर रहे हैं आप जी बोलिए तो कितने दिन के लिए चाहिए आपको पाँच दिन के लिए मिल जाएगी भैया मिल जाएगी तो भैया चार्ज सामान राड आप ला के देंगे या मुझे ही लानी है वेल्डिंग की जो राड आती है सारा सामान मुझे लाना है जी छ हजार रुपए पर डे छ हजार पर डे

भैया अब सामान भी आता है ना राड के पैकिट कितने कितने महंगे आते हैं आपको पता भैया आप एक हजार रुपए पर डे के हिसाब से बता रहे हो एक हजार आज पर डे तो आदमी का ही है जो आता है ना वेल्डर वही ले लेता है वो एक हजार तो एक दिन के हाँ तो भैया आप एक काम करो ना मुझे राड के पैकेट और ये आप ला के दे देना और मुझे पच्चीस सौ रुपए रोज के सूखे दे देना तो भैया उसमें रा सामान सारा मेरा है ना आप को तो कुछ भी नहीं देना मुझे सामान सारा मैं ला रहा हूँ इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ एक हजार रुपए रोज तो हम जो आदमी आता है वेल्डर वही लेता है मुझसे तो मैं आपको एक हजार में कहाँ से करवा दूँगा ये बताओ अरे तो मसीन फ्री हुई है तो मसीन का क्या मसीन रखी है लेकिन वो वेल्डर जो आएगा वो तो पैसे लेगा ना एक हजार उसके बाद सामान भी तो मुझे लाना हैं राड बिना राड के वेल्लडिंग तो होना नहीं कुछ कि केवल मसीन से वेल्डिंग हो जाएगा अरे उपयोग होगा तो भैया सामान मेरे घर से थोड़ी बनता है सामान तो मैं भी बा मार्केट से लेकर आऊँगा ना ठीक है आप पूछ कर बता दीजिएगा मुझे ओक ओके सर ओके